बाइक हलाइण जे टाइम ते असांखे जाम शयुनि जो ध्यानु रखणु पईंदो आहे जीअं कि जीअं बि सुबुह असां ॻाॾी खे साफ़ु सफ़ाई करे ॻाॾी खईं पेट्रोल आहे न आहे हू ॾिसबो आहे तंहिंखां पोइ टायरनि में हवा आहे न आहे गाॾी जा पेपर गॾु खयां आहिनि न खयां आहिनि गाॾी में हैलमेट पाए करे पहिरीं असां आइना बराबरि करे जीअं हलंदा आहियूं तीअं सिगनल ईंदा आहिनि सिगनल ते बीहण पईंदो आहे सिगनल ॻाढ़ो हुजे त बीह रहो ऑरेंज आहे त माण्हू जम्प हणंदा आहिनि मगरि ऑरेंज जेको सिगनल हूंदो आहे हुन ते बीहणु पइंदो आहे अगरि तव्हां पुठियां खां हे फास्ट में अचो पिया ऑरेंज आहे त तव्हां खे बीहणो आहे ग्रीन सिगनल आहे त तव्हां हलो त जाम माण्हू छा कंदा आहिनि ग्रीन सिग्नल थियण खां अॻु ई हली हलंदा आहिनि या ग्रीन सिगनल स्टॉप थिए तंहिंखां पोइ बि हलंदा आहिनि त हू ग़लति आहे तंहिं में असां जी सुरक्षा जामु ख़तरे में हूंदी आहे गाॾी हलाइणु महिल स्लो गाॾी हलाइणु खपे कल्ह को अचानक केरु ॿार वग़ैरह ॿार वग़ैरह अची वञे थो हो विच में त सडन ब्रेक हणी करे असां बिहराए न सघूं त ठोकजी सघूं था हुन में बि साम्हूं वारे जी जान जो ख़तिरो आहे तंहिंखां पोइ गाॾी जा पेपर गाॾी जा पेपर काॻरनि में जामु शयूं आहिनि जीअं कि पी ओ सी आहे पंहिंजो लाइसेंस तव्हां खयों आहे न खयों आहे तंहिंखां पोइ गाॾी जी आर सी बुक आहे टैक्स पाउती वग़ैरह जेकी हूंदी आहिनि हू बि पाण जॾहिं गाॾी वठंदा आहियूं रखंदा आहियूं हुन खे घर में रखंदा आहियूं पंहिंजा पाण सां गॾु घर में डॉक्यूमेंट में लाइसेंस थी वियो पी ओ सी थी वियो इंशोरेंस थी वियो टाइम टू टाइम ॾिसंदा आयूं इंशोरेंस बि असां कयो आहे न कयो आहे टाइम टू टाइम फर्स्ट पार्टी इंशोरेंस आहे थर्ड पार्टी इंशोरेंस आहे इंशोरेंस कॾहिं ख़तमु थिए थी पी ओ सी कॾहिं ख़तमु थिए थो लाइसेंस मुंहिंजो चालू आहे कि एक्सपायर आहे उहो ॾिसणो पईंदो आहे अहिड़ियूं तमामु शयूं आहिनि जंहिंजो पाण खे ध्यानु रखणु पईंदो आहे पैट्रोल गाॾी जी सर्विसिंग बराबरि करणु पईंदी आहे टाइम टू टाइम ऑइल चेंज थी वियो ब्रेक ऑइल थी वियो ब्रेक लाइनर थी वियो